तव्हां ट्रेवल एजंट ॻाल्हायो था

मां डोली ॻाल्हाया थी मां हितां वाराणसी खां आहियां मां बनारस खां त मां एक्चुली हाणे त अयोध्या ॾांहुं घुमी आहीं आहियां और मां हाणे आगरा वञणु चाहियां पेई थोरो ताजमहेल वग़ैरह ॾिसण त तव्हां मतलबु जीअं हली सघंदा आहियो गॾु जीअं एजंट जो ॾेखारण लाइ या एजंट कोई प्रोवाइड कयो या छा अच्छा ठीकु ठीकु ठीकु हा हा

जीअं गाॾी त तां मतलबु प्रोवाइड कंदव ई कंदव त कोई जीअं हिकु थींदो आहे न कि त म हुनखे जीअं कोई एजंट वग़ैरह या ड्राइवर ई जेको हुजे त उन्हनि खे जीअं थोरी जानकरी वग़ैरह हुजे त असां थोरो मतलबु ॿुधाईंदो हले या छा जीअं लॻो न हा हा

अच्छा त हिननि जे थ्रू ई मतलबु एजंट जे थ्रू ई करे सघंदा आहियूं हा इयो ई थोरो ब्रोकर वग़ैरह जो बि भउ थिए पियो न कि भई हेॾे होॾे इअं न कि असां कोई होटल वग़ैरह बि असां वञू त इअं न कि भई पंहिंजो उन्हनि जी सेटिंग हुजेनि हुते पुॼाए रखेनि या छा या उन्हनि जी लोकेलिटी वग़ैरह सही न हुजे होटलनि जी त उहो ई लॻे पियो कि भई जीअं फ़ैमिली गॾु आहे त थोरोसो लॻे पियो कि मतलबु अच्छा आगरा में ॿियो कहिड़ी कहिड़ी चीजां आहिनि घुमण लाइ कुझु आइडिया अथव तव्हांखे

अच्छा मेन त उतां जो मेन ताजमहेल ई आहे हा न हाणे हा लॻे पियो कि फ़ेमस आहिनि हा पेठा इलाही फ़ेमस हूंदा आहिनि जीअं उअं ई लॻे पियो कि भई मेन त जीअं टाइम असांखे हा ताजमहेल जो ई आहे कि मेन त उहो ई ॾिसि लेकिनि थोरो बहुत लॻे पियो कि अच्छा अच्छा अच्छा पंजे वॼे ताईं बंदि थी वेंदो आहे अच्छा अच्छा अंदर मतलबु एंट्री न थी सघिबी आहे पंजे वॼे खां पोइ गाॾी जो तव्हांजो छा चार्ज अथव मतलबु टे ॾींहंनि जे लाइ असांखे खपे त गाॾी बि हा टे ॾींहंनि जे लाइ खपे और मेन ड्राइवर जीअं मतलबु हूंदो तव्हांजो ही और उहो कोई अहिड़ो ड्राइवर कयो कि जेको भाई उहो ई जानकारी थोरी हुजे थोरो मतलबु उतां जो ॿुधाईंदो हले

हा आहियूं त मेन असां असां जीअं हुनजा वाराणसी जा आहियूं बेसीकली और हुतां जो त सभु ॾिठल आहे उतां जो त घुमियल आहे ही सभु वरी विच में असां अयोध्या बि विया हुआसीं होॾे बि श्री राम मंदिर और टे चारि जॻहयूं हुयूं त उहो सभु ॾिसी आयासीं असां घुमी आयासीं उहो बि ॾाढी बणिया शयूं हुयूं हा हाणे आगरा जो हाणे प्रोग्राम ठाहियो अथसि त उहो हाणे तव्हां ॿुधायो मतलबु हितां जो छा मतलबु रेट आहे या का कुझु रीज़िनेबल ई ॿुधाइजो गाॾी तव्हां मतलबु सेवन सीटर खपे मतलबु फ़ैमिली पूरी वञे थी हा त सेवन सीटर हुजे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा ए सी वारी हा हा ए सी त खपे ई खपे इनोवा अगरि अवेलेबल हुजे त उहा सही आहे चार्ज तव्हांजो जेको हुजे उहो ॿुधाए रखो जी जी हा हा हा हा उओ रोटी वोटी त टई टाइम भई जीअं असां खाईंदासीं उहो त उहो बि हुनखे बि प्रोवाइड कंदासीं ई

त सेवन हंड्रेड पर डे अच्छा उहो नाइट जो अलॻि उहो त सेवन हंड्रेड उहो थी हुन में ई इंक्ल्यूडेड थी वञिणो खपे न अच्छा और हींअर राति जो बि अगरि मतलबु हलंदो त वरी सौ ॿ सौ रुपया अलॻि सां ले देके नव सौ रुपया पर डे तव्हां मञी वठो इहो ई न अच्छा अड़े नव सौ त इलाही वधीक थी विया मतलबु दया सत सौ कयो नाइट जो बि मिलाए करे हुते त छह सौ ई हुओ हुते त छह सौ रुपए में ई करे पियो हो थोरो जान पहिचान जो बि हुओ त उहो छह सौ रुपया में ई करे हू किलोमीटर जे हिसाब सां त इअं यादि काने लेकिनि इअं छह सौ रुपया ई मतलबु यादि आहे मांखे हम्म त तव्हां हलो छ्ह सौ न तव्हां सत सौ करे रखो ॿियो छा ब हाणे हेतिरे हेतिरो त करे ई सघंदा आहियो पंहिंजनि जे लाइ न न न टे ॾींहंनि जो आगरा जो ही ट्रिप आहे उते मतलबु केर उहो बि आहिनि रिलेटिव्स बि आहिनि त थोरो हिकु ॾींहुं उन्हनि वटि लॻी वेंदो ॿ ॾींहं घुमण फिरण जो लॻी वेंदो टे ॾींहं आहिनि मतलबु तीसरे दिन असांजी वापसी आहे हा हा

हा हा

ठीकु आहे ठीकु आहे मां ॿुधाए रखांव थी पोइ

हा उहो गाॾी मतलबु थोरी सही हालति में हुजे इअं न कि रास्ते वास्ते में कोई दिक़त थी वञे या कुझु कॾहिं टायर पंचर थी वेंदो आहे कॾहिं कुझु मतलबु नईं हुजे इहो बि न कि पुराणी हुजे इलाही हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे उहो मां पे करे रखंदमि ठीकु आहे

हा हा ठीकु आहे मां उन्हनि खे उहो ऐं सो इहे सभु टोल टैक्स वग़ैरह मां अलॻि सां पे करे रखंदमि ऐं बाक़ी तव्हां इहे सत सौ रुपिया ई करे वठो पर डे जा ठीकु आहे हुन में डे और नाइट तव्हांजो ॿई इंक्ल्यूडेड हुजनि त उहो हुन में थी वेंदो ठीकु आहे ठीकु आहे उहो ठीकु आहे उहो करे वठंदासीं ठीकु आहे फ़ोटो भेजे रखो और कल्ह ताईं कल्ह ताईं हा हा

ठीकु आहे ठीकु आहे जीअं असांखे त मतलबु जीअं गूगल सां जेतिरो असां सर्च करे पायासीं त जीअं भई तव्हांजी ट्रेवल एजंसी आहे तव्हां जान खे बि थोरो आइडिया हूंदो कि कहिड़ी जॻह जी छा चीज फ़ेमस आहे त थोरो तव्हां बि ॿुधाए रखिजो

हा हा मुंहिंजो मतलबु ड्राइबर बि भाई हुजे थोरो सहुलियत वारो हुजे इअं न कि हिक बार वियासीं ॿियो किथे त हेतिरी जिग जिग जिग जिग करनि पिया कि वि बि मतलबु मथे में सूर करे रखंदा आहिनि उहो त कोई हा हम्म कोई सहुलियत वारो हुजे त पंहिंजो कोई सिंधी हुजे त उहो और सुठी ॻाल्हि आहे उहो पंहिंजी बिरादरी जा थोरा माण्हू ठीकु लॻंदा आहिनि न अथव कोई सिंधी अथव हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु ओके